सीरियल किताब पढनाइ आओर फिल्म हमरा ई सब नीक लागैया हम फिल्मो देखै छी आओर सीरियलो फिल्म मे हमरा हृतिक रोशन सलमान खान हिनका सब के फिल्म बहुत नीक लागै छै हालहिमे जे हुनकर सब के फिल्म एलै से हमरा बहुत नीक लागल आओर सीरियलो सब हम देखै छी सीरियल मे हम बहुत जगह नहि तऽ तैयो दू तीन टा देख लै छी जाहिमेका कहानी सब हमरा बहुत नीक लागैया आओर हमरा एहि मे सीरियल सब देखनाइ बहुत पसन्द अछि आओर किताबो पढ़नाइ पसन्द अछि सीरियल मे हमरा रिश्ता क्या कहलाता है हमरा बहुत ज्यादा पसन्द अछि जेकि हम टाइम निकालि कऽ कनीकोसँ कनीको देर हम देखिये लै छी फिलिमो सब हमरा देखनाइ पसन्द अछि चुॅंकि हम कामो करै छी ताहिके कारण हमरा पास टाइम नहि रहैया लेकिन तैयो हम अपन पसन्द के कारण हम देख लै छी हमरा एहि मे फिल्म मे फिल्म सब पसन्द अछि आओर सीरियल मे निकलल छलै योद्धा अकबर जेकि हमरा बहुत नीक लागै छल एक अकबर छलै जे बहुत क्रूर राजा छलै और एगो रानी छलै जेकि योद्धा छलै जेकि हुनका सबके हुनका क्रूरसँ नीक बनबै मे प्रयास रहलनि हुनकर योद्धाके आब ओ बहुत जादा नीक काम कयने छलखिन ताहिके बाद हुनका बतौने छलनि योद्धा जे ई सब काम करियौ ई सब चीज गलत छै हुनका सही आओर गलत ओ बतौने छलखिन आओर नीक तऽ ओ खुदो छलखिन लेकिन तैयो आओर नीक काम हुनका हुनकर पत्नी योद्धा बतौने छलनि आओर फिल्मो हमरा पसन्द अछि